जो हमारी जीवनशैली बहुत ही कठिनाइयों से घिरी हुई रही और हमें पिताश्री का बहुत ज़्यादा सहयोग और श्रेय मिला लेकिन उनकी मृत्यु के बाद हमारी जो है पढ़ाई लिखाई बहुत ही कठिन ढंग से उस समय सरकार की तरफ़ से कोई योजना नहीं थी हमलोग बहुत कठिनाइयों से जो शिक्षा अर्जित कर पाए वह अर्जित किए और उसके बाद आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं होने के कारण हम बाहर निकल गए जहाँ मैंने नौकरी की और नौकरी मैंने बहुत दिनों तक की नौकरी करते करते हमने कई जगह कई कम्पनियों से कॉन्टैक्ट करके लेबर का भी वहाँ पर सप्लायर का काम किया कि साथ में रहकर लेबर को रखते और जो एज ए दिहाड़ी पर रखते हैं वह उस प्रकार से हमने रखकर यह कार्य किया और हमसे लेबर वग़ैरह भी बहुत ख़ुश थे और कम्पनी के मालिक मैनेजर जो भी स्टाफ थे वह भी ख़ुश थे ताकि उन्हें काम अच्छे से हम करके देते थे और बातचीत में भी उनसे मधुर बात ही करते थे अच्छे से व्यवहार भी करते थे और हमारे जो भी वर्कर थे जिन्हें मैं अपने स्तर से रखता था वह भी हमसे बहुत ख़ुश और प्रभावित रहते थे ताकि वह सब भी घर से बाहर रहते थे हम भी घर से बाहर हैं तो हमारे माँ बाप भाई बहन जो भी हैं वही सब थे और वही हम भी उनके लिए बनकर रहते थे ताकि आपसी भाईचारा बनी रहे और कभी हमलोगों के साथ किसी तरह का मतभेद न हुआ बहुत दिन तक मैंने नौकरी भी की उसके बाद जी एस टी लग गई जी एस टी लगने के बाद हमारे भी परिवार का कुछ प्रेशर बढ़ने लगा तो घर पर आ गए घर पर रहकर ही अपना जो भी कार्य है खेती वग़ैगेरह वह करता हूँ और मवेशी भी रखा हूँ मवेशी यही और परिवार के साथ ही जो होता है भरण पोषण प्रक्रिया में हमलोग संलग्न हैं और मैंने नौकरी भी की क्योंकि उस समय हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी और अभी के दौर में और जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ आज से सात साल आठ साल पहले दस साल पहले की बात उसमें सारी सुख सुविधाएँ भी उतनी नहीं थीं आज तो सरकार और वह जो हमारे वैज्ञानिक हैं इ सबके सहयोग से ही आज हमारे यहाँ इतना विकास का कार्य भी हो रहा है यह सारी सुख सुविधाएँ भी हैं और उस समय जिस समय हम थे उस समय जिस समय हम पढ़ाई कर रहे थे उस समय और पढ़ाई के बाद जब नौकरी करने के लिए निकले तब उस समय यह मोबाइल वग़ैरह का भी इतना कोई प्रचलन कोई फैसिलिटी जो होती है यह सब नहीं थी उस समय ज़्यादातर लोग चिट्ठी वग़ैरह से ही अपना काम चलाते थे और इसी तरह करते करते आज हर घर में बात करने के लिए तुरन्त मैसेज करने के लिए तुरन्त इन्स्टाग्राम वग़ैरह यह सब के लिए भी जो है वह आज सुख सुविधा उपलब्ध हो गई है लेकिन पहले यह सब सिस्टम नहीं था तो नौकरी भी मैंने की और पढ़ाई भी कष्ट काटकर ही दिक्कत से ही कठिनाई में भी क्योंकि क्योंकि उस समय जिस समय में हमलोग पढ़ रहे थे यह तक़रीबन सतासी अठासी और नब्बे के बाद नब्बे के बाद की स्थिति जो थी वह दयनीय थी उस समय इतना कुछ डेवलपमेन्ट व्यवस्था नहीं थी सुविधाएँ नहीं थीं उस समय हमलोग को घर से इतनी दूर स्कूल भी था आज तो जगह जगह नए भवन विकास स्कूल का भी बनाया गया है ताकि जो बच्चे हैं उनको सारी सुख सुविधाएँ मुहैया कराई जाएँ छात्रवृत्ति वग़ैरह भी मिलती है मिड डे मील जो होता है उन लोगों को लन्च टाइम में भोजन वग़ैरह की व्यवस्था लेकिन हमलोग जिस समय पढ़ रहे थे उस समय यह सारी सुख सुविधाएँ नहीं थीं उस समय हमलोग घर से ही खाकर जाना है और वहाँ पढ़ना है और उस समय हर स्थिति से हर जगह से आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी हर वर्ग के लोगों के पास उस दौर से हमलोग जो भी शिक्षा अर्जित कर पाए वह किए और इसमें न तो हम अपने माता पिता को दोष दे सकते हैं क्योंकि उस समय यह माहौल ही इस तरह का था न सही से इतनी खेती सही से हो पा रही थी और न ही इतनी व्यवस्था सुख सुविधाएँ थीं उस समय बहुत ही हर तरफ़ से हर व्यक्ति की दयनीय स्थिति किसी तरह सब आदमी मिलकर अपना जीवन यापन कर रहे थे लेकिन जो भी था उस समय निकल चुका है और अभी के समय में जो भी है हमलोग से हो पाता है नौकरी भी की और जहाँ भी की ईमानदारी से की और आशा यही सब दिन सबसे रही कि मैंने अगर अच्छा किसी के साथ किया है तो ऊपर वाले हमारे साथ भी अच्छा ही करेंगे इसके लिए नौकरी तो मैंने की पढ़ाई भी जहाँ तक हो पाया मैट्रिक तक ही कर पाए उसके बाद नौकरी पर ही चले गए और आज घर पर हूँ जोकि अपनी खेती बाड़ी वग़ैरह ही करता हूँ उसी में अपना जो जीवन ज्ञापन की व्यवस्था है वह लागू रखा हूँ और इसी तरह अपना जीवन बच्चों के साथ अपनी फ़ैमिली के साथ अपनी माता के साथ जिस तरह हो हमलोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं आज तो सारी सुख सुविधाएँ हैं उस समय इतनी सुख सुविधाएँ रहतीं तो हमलोग भी बहुत कुछ कर पाते और अभी भी मौका हमलोग के पास है जो बहुत कुछ कर पाएँ अपने बच्चे के भविष्य में भी सोच सकें अपने भविष्य के बारे में भी सोच सकें